हेलो इंद्रलोक होटल मां तव्हांखे पंज मंचुरियन ग्रेवी जो ऑडर ॾिनो आहे त हुओ तव्हां डिलीवरी बॉय वटि सील पैक करे मोकिलिजो जंहिं करे हुआ लीकेज न थिए अने जेसि ताईं असां वटि पहुचे त हुआ गरम जो गरम रहे अने डिलीवरी बॉय खे हुओ जल्दी मोकिलिजो जंहिं करे असां गरम खाई सघूं